इ'त्थें दे जम्मू कश्मीर दे बिच स्कॉलरशिप आह्ला थोह्ड़ा चलदा की के लोकें गी जादा पता स्कॉलरशिप दे बारे च इ'यां स्कूलें च पढ़दे अगर अच्छे नम्बर आन फिर इ'नें गी स्कॉलरशिप थ्होंदी ते भी जाई सकदे भी इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट दे बारै च जादा लोकें ई इ'त्थें पता निं ऐ एक्सप्लोर ऐ ई निं ऐ इ'न्ना ते पैह्ली गल्ल एह् होंदी कि उं'दी रिक्वायरमेंट पैह्लें पूरियां करना पौंदियां की इ'यां करना उ'आं जेह्कियां उं'दियां रिक्वायरमेंट होंदियां ओह्दे कारण न्हाड़े च चाहिदा होंदा पैसा कि पैसा होऐ तैलूं बच्चे ई भेजी सकदे इ'त्थें मतलब जादा लोग इ'न्ने एंप्लॉयड निं ऐ अनएंप्लॉयड न ते पैसा बी घट्ट ऐ ते ओह्दे कारण एह् स्कीमां मतलब घट्ट लोकें ई पता एह्दे कन्नै निं होंदा इ'न्ना ते ना स्टूडेंट वीज़ा लग्गी सकदा ते लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होई सकदा जि'यां कोई मतलब की बाह्रा दा कोई कॉलेज़ दूई मतलब की कंट्री दा कॉलेज होऐ ओह् सद्दे की ब्राइट स्टूडेंट होऐ शैल पढ़ा लिखा उसी जादै मतलब की उ'नें किश आ अलग ऐ मतलब कम्म कीते दा होऐ ते उसी सद्दे की चलो आई जाओ ते दूआ की इ'त्थें आह्ले प्रोफेसर जेह्के भेजदे अपने बच्चें गी ब्राइट स्टूडेंट ऐ मेरा मतलब की अपना कॉलेज़ उप्पर रिकमेंड करदा दूऐ कॉलेज उद्धर जाके उदर जाइयै जां सारे बच्चे ते बाकी ते कोई निं हैन बस इ'यै मिगी इ'न्ना गै पता